अखन जे छात्र छात्राके छात्रवृति भेटि रहल अछि ओ बिहार सरकार के मैट्रिक तक छात्र छात्रा के साइकिल पोशाक योजना भेटि रहल अछि आओर वार्षिक छात्रवृत्ति सेहो भेटैत अछि ओहिमे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग छात्रके वार्षिक छात्रवृत्तियो जेना भेटि रहल अछि जे लड़का या लड़की मैट्रिक पास करत ओकरा बिहार सरकारक दिससँ दस हजार रुपैआ प्रथम श्रेणीमे आओर जे प्रथम श्रेणीमे इंटर पास करत ओकरा बीस हजार पचीस हजार रुपैआ जे छात्र छात्रा बी ए पास करत ओकरा बिहार सरकार दिससँ पचास हजार रुपैआ भेटैत अछि अछि रूपमे ई योजना छात्रवृत्ति योजना छात्र छात्राक कल्याण हेतु बहुत आवश्यक अछि ओहिसँ ओकरा ओहि योजनासँ ओकरा पुस्तक ख़रीदबाक हेतु कोनो दिक्कत नहि होयत छैक आइ बहुत सुंदर योजना बिहार सरकार द्वारा लागू कयल गेल अछि ताहि लेल जे एक एकटा प्रोत्साहित सेहो होयत छै आओर ओहि प्रोत्साहितसँ बच्चा पढ़बाम सेहो रूचि रखैत अछि ताहि हेतु छात्रवृत्ति योजना जे छात्र छात्राके भेटैत अछि से बहुत लाभदायक अछि